तुस मिगी अपने बारे च ते अपनी पढ़ाई दे बारे च ते कन्नै अपने ग्रांऽ दे बारे च दस्सो जि'यां कि में मेरा नांऽ शुभम कुमार ऐ ते में बाह्रमीं दसमीं अपने पढ़ाई स्कूला दा कीती दी जित्थें कि मेरे नंबर

ते ओह्दे कन्नै कोई नौकरी शैल लेई लैनी ऐ ते ओह्दे कन्नै फ्ही मेरा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ मेरे ग्रांऽ दा नांऽ ऐ धम्मा जित्थें कि इत्थै एह् मेरा ग्रांऽ बड़ा शैल ऐ जित्थें कि एह् जित्थें नरसिंघ भगवान दी नरसिंघ भगवान दा मंदिर बी ऐ इत्थें लोक बड़े औंदे न बड़े लोक औंदे न नरसिंघ भगवान दे मंदर मत्था टेकने गी बी औंदे न ते भिरी सारे इत्थें जगह मेरे इत्थें मेरा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह् बड़ा शैल ऐ जित्थें सारे लोक रली मिलियै रौंह्दे न ते ओह् कन्नै फिरी रली मिलियै रौंह्दे न ते कन्नै ओह् करदे न ते फिरी होर मेरा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह् बड़ा ही खूबसूरत ऐ इत्थें ना कोई ओह् ऐ शोर ऐ ना कोई शराब्बा छड़ा प्रेम भाव कन्नै रौंह्दे न ते जेह्दे कारण लोक ओह् खुशनसीब न कि एह् इत्थें रौंह्दे न धम्में रौंह्दे न ते जेह्ड़े लोक रौंह्दे ओह् खुश बड़े न ते एह् कारण ऐ धम्में दी हरियाली ते हरा भरा धम्मा मेरा ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ ते ओह्दे कारण जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ फ्ही ओह्दे बिच ते मेरे घरा आह्ले बी हैन मेरे म्हल्लै दे बड़े जेह्ड़े बड़े शैल लोग न जेह्दे ने ते होर इत्थें इक्क मंदिर बी ऐ बाबा बलूज दे कारण ते जित्थें ओह् लोग मत्था टेकने गी औंदे न ते ओह् ते ओह् बावा बड़ी मैह्र करदे न जेह्दे बावा बलूज जित्थां ओह् न ते ओह् बावा न ओह् बड़े चिर दा रौंह्दे न फिरी ते नरसिंघ भगवान मंदिर ऐ जेह्ड़ा ओह् बड़ा पराना मंदिर ऐ जित्थें लोक ओह् करदे न ओह् मत्था टेकने गी औंदे न ते कन्नै बड़ा विश्वास करदे न मेरे ग्रांऽ च एह् मंदर ऐ जेह्ड़ा नरसिंघ भगवान दा मंदर ऐ ओह् मेरे ग्रांऽ बिच ऐ जेह्ड़ा ग्रांऽ बड़ा शैल ऐ ते तुस जिन्ने बी